माबा लाङो जे नङाब्लाथ' जाखायानालाय जे खबाइ ओमफ्राय बै खदाल जेखाइ लांसै बिदि राननाय दै राननायखौबो सारनो दै बुरजा थाब्लाथ' जेजों सारनोसै दै गेदेर मा मा जायगायाव मोनहैयो जाम फानियाव गुरहैयो ओमफ्राय आरो बे गामिनि दंग'आवबो गुरो बै दोनस्रि बेहाय आरो बेल'सोना जोंनि गामिया आंथ' बे ना गुरनाय जायगाया जामफानि दोनस्रि बेफोरबायदि बेवल'सो ना ना मोननायार' मामा बै हाजोनि नाखौ मा बोरैबा होनोलै ना खान्दा ओमफ्राय बै बबेबानि नामा खान्थासि ओमफ्राय बै ना अन्थाइआ

ओमफाय ना गुफुर खावैखौथ' मोनखाया बे जायगायाव नों बेनोसै हाजोनि नाया बेल'सो ना खान्दाखौ बोरैमोनलाय ए ना खान्दाया मोजाङानो जानो गोथाव ओमफ्राय बै ना खुन्थाव दं बे ना खुन्थावाथ' बे मागुर बादि आरो बे मोजांथार बेबो ओमफ्राय खान्थासि दं खान्थासिया बेबो गोथावानो खान्थासिया देरोलै गिदिर देरथारो ओरैनो गैयाब्लाबो बे सेरबा तिन केजि बेफोरबायदि देरो आरो जेजों जेजों सारनानै ओमफ्राय दांग्रोमो आरो दांग्रोमो सेर सेर दांग्रोमना सिंजों एरसोना खालामो ओरै दांग्रोमबाय लासै लासै हमबाय ओमफ्राय लासै बोनानै हानबाय आरो बेबायदि